हॅलो कॅफे प्रवीण न्हू हांव योगेश हळदणकर उलयतां हांवें आतां एक ऑर्डर प्लेस केल्ली तातूंत चुकून एड्रेस म्हजो पयलींच्या ऑर्डरीचो आसा म्हाका तो एड्रेस मातशें चँज करपाक जाय नवो पत्तो हांव तुमकां सांगतां तो पयलींचो पत्तो आसा तो शिवोलीमचो आसा पूण आतांची ऑर्डर म्हाका आसगांवां जाय आतांचो पत्तो म्हाजो आसा योगेश हळदणकर घर क्रमांक पांच पांच पांच मुणांगवाडो आसगांव बार्देस गोआ थॅंक्यू